جیسے مسلمان لوگ فیسٹیول مناتے ہیں عیدالاضحیٰ قربانی ہوتی ہے اور محرم شب برات عید الفطر رمضان کے بعد مناتے ہیں اور ہندو لوگ دیوالی مناتے ہیں اور پھر پٹاخے پھوڑتے ہیں اور اپنا گھر سجاتے ہیں اچھے بہت اچھے سے بڑی دھوم دھام سے یہ اپنی دیوالی مناتے ہیں اور ہولی جس میں رنگ کھیلتے ہیں پچکاری سے رنگ بھربھر کے کسی کسی کے اوپر ڈالتے ہیں اور رکشا بندھن جس میں یہ اپنے بھائی کو بہن بھائی اپنے ایک دوسرے کو راکھی باندھتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں اور ففٹین دسمبر کو کرسچیئن لوگ کرسمس مناتے ہیں اور ففٹین دسمبر کو کرسچیئن لوگ کرسمس مناتے ہیں اور جنم اسٹمی اور کاوڑ مناتے ہیں اور سنکرانتی اور بھیادوج اور ہنومان جینتی اور جھانسی فیسٹیول مہا شیوراتری یہ سب فیسٹیول مناتے ہیں